दिक्खो हून अ'ऊं तुसेंगी सनान्नी कि असें अपना कल्चर जेह्ड़ा ऐ साढ़ा रीति रवाज़ जेह्ड़ा ऐ नीं उसी असें कि'यां बचाइयै रक्खना अज्जकल दिक्खो लोग बच्चे दिक्खो हां बाह्र होर आह्ले कंट्रियें जेह्के उं'दे स्टेट दे ओह् कपड़े पांदे हैनी अपने कल्चर गी ते सारे भुल्ली गै गेदे बेचारे जेह्के बजुर्ग बजुर्ग लोक न उ'ऐ ज्यादा अपना ध्यान दिंदे हून डोगरी बोल्ली ऐ ते ओह्दे पर बी ज्यादा उ'ऐ ध्यान दिंदे अजकल दे बच्चे जेह्ड़े हैन बिल्कुल अपने कल्चर पर ध्यान नेईं ऐ दिंदे हैनी ते असें एह् करना चाहिदा कि असें ई किश कोई अकैड़मी जां बगैरा किश करना चाहिदा कि जेह्दे कन्नै कि अस बच्चें गी सद्दी सकचै कि अस अपना कल्चर कि'यां बचाइयै रक्खना उ'नें ई सनाचै कि असें ई अपना कल्चर किन्ना जरूरी हैनी ते हून दिक्खो अगर असें कुतै बाह्र जाना होऐ तां चलो असें अपना कल्चर कुसै ई नेईं दस्सना लेकिन असें कुतै जाना होऐ लेकिन असें ईं कुसै ई पंछान होंदी निं साढ़ा एह् कल्चर ऐ हैनी ते असें दिक्खो हून किन्ने गै अस कुतै एन आई सी दा कैंप एनएसएस दा किसै किसै दा लगदा ओह्दे बिच अस अपना कल्चर उ'नेंगी दस्सने जे इ'यै हैनी ते उ'नें ओह् बी लोक साढ़े कशा किश सिखने ते अस बी उं'दे कोला सिखने सारां बक्खरा बक्खरा कल्चर ऐ हैनी किन्ना नंद होंदा हून अगर अस अपना कल्चर गै भुल्ली गे ते फ्ही ओह्दा केह् फायदा फ्ही असें कल्चर साढ़ा कल्चर कन्नै साढ़ा कल्चर इ'यां बचाइयै रक्खना कि असें बाह्र जाई जाइयै हून साढ़े इ'न्ने ज्यादा ओह् न सिंगर गाने गांदे हैनी ते इ'न्ने ज्यादा न दिक्खो आं कुदै कुदै जंदे अपना कल्चर एह् अपना रीति रवाज़ सनांदे कि अस एह् साढ़ी बोल्ली ऐ एह् साढ़े कपड़े अस एह् नेह् पान्ने ते किन्ना सोह्ना लगदा हैनी उ'नें लोकें गी दिक्खी दिक्खियै गै अस बी अपने उप्पर करचै तां अस बी अपना जेह्ड़ा कल्चर ऐ अस बी उसी बचाइयै रक्खी सक्कने आं हैनी ते उ'ऐ उ'नें ई दिक्खी दिक्खियै गै साढ़े अग्गें जेह्की हून साढ़ी पीढ़ी औने आह्ली ऐ दिक्खो हां निक्के निक्के जागत हून कपड़े गै जेह्ड़े अस पान्ने एह् जेहा कल्चर उ'नेंगी पसंद गै निं औंदा ऐ लेकिन अगर अस उं'दे मनै च पाई ओड़चै कि नेईं साढ़ा कल्चर एह् ऐ कि एह् शैल इ'यां गै असें कपड़े लाने ते इ'यां गै असें बोल्ली बोलना चालना लोकें ने हैनी ओह् बी साढ़े बच्चे जेह्ड़े हैन समझी जंदे निक्के होंदे निक्की उमरी च गै सखाई ओड़चै हून इसलै बी सखाचै कुतै कुतै मीटिंगां शीटिंगां किश कांफ्रैंसां होंदियां ओह् करान तां बी दिक्खो हां किन्ना होई जंदा हैनी ते असें इ'यां गै अपना कल्चर बचाइयै रक्खना इक दूए गी सनाना ते उ'नें सद्दना कि इ'यां करना अपना कल्चर चलो इ'यां बचाना ते इ'यां ठीक ऐ